हमरा सभमे जे बिआह होइ छै बिआहमे सबसँ पहले हल्दी लगै छै ओकर बाद तऽ भगवानके जे पहिले तऽ भगवानेके नाम लेल जाइछे भगवानके नामसँ ही स्टार्ट होइ छै तऽ भगवानके नाममे रातिके डेली हमरा सभ दश दिन पहिलेसँ गीत गाबै छिऐ खालि सिर्फ भगवानके गीत गाबै छिऐ नहि तऽ कुमारि गाबै छिऐ बस ओकर बाद शुरु होइ जाइछै कार्यक्रम कासा मरबा आ तेकर बाद शादीके बात होइ छै जब कासा होइ छै ओहि दिन कासा करै दिन हम लोग रातिमे कासा करै छिऐ ओकरेमे हल्दी भए जाइत छै मेहदी भी भए जाइत छै ओकर बाद जे छै विहान भएके पानि भरए लए जाइत छिऐ पानि जे भरए लए जाइ छिऐ अपन नदी छै या अथि की कहै छै कुँआ छै कुँआमे पानि भरै छिऐ ओतै जे छै आमके गाछके पूजा होइत छै आमके गाछमे कच्चा धागा लपेटल जाइत छै अपन जे छै ई रस्म छिऐ भेल आएल छै ओकर बाद फेर पानि भरिके वहाँसँ आबै जब छिऐ तब फेर ओकर बादसँ बिआह शादीके रस्म शुरु होइ छै ई सभ नियम हमरा सभके पुर्वजसँ चलल आएल छै आओर ई सन्स्कृतिके हम सभ चलाबै छिऐ ओकर बाद बिआह शादीके बात होइत छै बिआह शादी भेलाके बाद जे हमर जब हुए लागैत छै तऽ हमर सभकेँ जे छै गोंसाइ घरमे पहिले अपन देव घरमे पूजा पाठ होइत छै तब पूजा पाठ भेलाक बाद मरवामे भी पूजा होइ छै पूजा भेलाके बाद तब जाकऽ बिआह शादीके बारेमे सोचल जाइछै दश लोग मिलिके ओकरा आशीर्वादी देइत छै तेकर बाद ब्याह शादी करल जाइत छै ई नियम बहुत दिनसँ हमर खानदान पूरा पुर्वज चलल आएल छै आओर अभी तक ई सन्स्कार छै हमर सभकें ई होइत रहैत छै इहे महत्व छै हमरा सभकेँ शादीके आ तब शादी मानल जाइत छै सिन्दूरदान भेलाके बाद ही सिन्दूर पड़लाके बाद ही शादी मान्य होइ छै मङ्गल सूत्र